हमार आरके कि भेलै कि हमार आरके दोस्त सभ गेले रहियै एक बारी नहर बच्चामे रहियै ने तऽ गेले रहियै टहलै लऽ टहलते टहलते हमरा आरके मन भेलै कि चलियै आइ मन्दिरके बगलमे रहै कि पोखारि रहै ओहेमे नहाए लय छियै तऽ ओहिमे हमरा आर के सिखलियै नहरमे तैरै लऽ सीख सिखलियै पर हमार आरके ई भेलै रहै कि बचपनमे शौक रहै पानिसँ बहुत डर लागै रहै पर अब आइकाल्हि जे छै ने पूरा तैरैमे मजा अबैत छै जाहिसँ हमरा आरके ठीक ठाक तैर लय छियै आब हमरा आरके ई भेलै कि बच्चा बोलैत छै कि चलऽ ने भैया लोग हमरा आरके चलैत छी नहर जाइत छी जेबहो चलैलऽ नहर ई हेलै लऽ तऽ हमरा आर चलि जाइत छी हेलै लऽ पर आइकाल्हि की भेलै कि कोइ कोइ बच्चा जाइत छै आओर पानीमे डुबै लागैत छै तऽ ओ सभके ठीक छै हमरा आर के बचबै लऽ जाइत छियै फिर कभी कभी ई समाचार मिलैत छै बट हमार आरके जाइत छियै पर हेलै हेलते हेलते ई दु दु दुनिया बितलै फिर हमरा आरके फिर बड़ा भेलियै फिर बच्चा आर बोलै छै चलऽ तु तोरा आरके घुमि फिर लिअऽ फिर तोरा आरके जेबहो तऽ हमरा आरके कि करबै तऽ तऽ तोरा साथ हमहुँ चलि जाइत छियै मन्दिर मन्दिरो गाम घुमि लेबै फिर आ आगे घुमि घामिकऽ फिर हमलोग चलि जेबै एने ओने